हेलो जी हाँ उज्जैन सिनेमल्टीप्लेक्स से बोल रहा हूँ किस किसी का भाई किसी की जान सलमान ख़ान की स्टारर फ़िल्म है आपको कौन से कब चाहिए और कौन से उस तर के चाहिए ज प्रोग्राम हमारा अच्छा तब हाँ कुल कितनी टिकिट चाहिए मैं फिर तो करता हूँ सर आ उसके लिए

तो तीन टिकिट अपने को उनमें किस उसमें वाली बालकनी वाली चाहिए या अपर वेट की चाहिए ठीक है मैं तलाश करता हूँ

आप होल्ड कीजिए मैं देखता हूँ है ना कल के लिए बारह से तीन बालकनी किस नाम से करना है जी लाइन पर बने रहिएगा टिकिट तो अवलेबल है लेकिन जैसे कार्नर के लिए जो आप बोल रहे हैं इसमें कार एक कार्नर पर केवल एक केवल बाक़ी उससे तीन ठो पीछे की साइड पर मिलेगी तो आप एक साथ कंटिन्यू अवलेबल नहीं हो पा रही है फिर वह आपको तो फिर वह आपको एक काम करें बालकनी के वजाय इसमें जो अपर ग्रेड ए सी है उसमें तीनों एक साथ मिल सकती हैं पर उसका थोड़ा चार्ज वह हम से बालकनी का तो चार सौ रुपये पर हेड है और इधर अपर अब अपर रेट आई सी के उसमें जाएँगे आप तो उसमें आपको पाँच सौ रुपये पड़ेंगे

हाँ उसमें उसमें इस पैकेज में आपको पॉपकार्न और काफ़ी भी मिलेगी एक बार जी जी तो आप पेमेंट जो हैं कहिए मैं आपको बारकोड दे देता हूँ या आप आनलाइन

कीजिए आप पेमेंट कीजिए मैं आपकी टिकिट बनाता हूँ तीनों विवेक कर्निक के नाम पर ठीक है कल बारह से तीन अपर ग्रेट है ना सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस टिकिट नंबर आपको